सिंगींग म्हाका बरें आवडटा आनी म्युजिकांत डिफरंट टायप्स ऑफ म्युजीक आहा डिफरंट बिट्साचे म्हाका चड आवड सारकें कंट्री म्युजिकाचें कांतार कोरपा आनी कित्या तें मरे मातशें चोडूय फास्ट ना चोडूय स्लो ना आनी गिटाराचेर तें सारकें बरें लागता म्हाका कांतार कोरपाक आनी आमचें इंडियन म्युजीक पसून म्हाका सारकें बरें लागता इंडियन कंटेंप्ररी म्युजीक स्लो सारकें चोड फास्ट म्हाका तितलें आवडना हीप हॉप वघेरा तसलीं तितलीं आवडना म्हाका तें चोवपाक ओके कांतरां बी आयकुपाक ओके बट कांत्र कांतार कोरपा कंट्री म्युझीक ना जाल्यार म्हाका आयकपा सामकें इंस्ट्रुमेंटल बरें दिसता